ہاں

اچھا تو آپ بیٹا گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لینا جا رہے ہیں ہے نا ہاں تو ان کے لیے انکم سرٹیفکیٹ اور جو ہے کمیونٹی سرٹیفکیٹ اور ٹی سی مائگریشن ہاں مائگریشن یہ ضرورت پڑتی ہے نا تو دیکھو ہاں جہاں تک انکم سرٹیفیکیٹ اور کمیونٹی سرٹیفکیٹ کی بات ہے نا یہ آپ کا وہاں سے بن جائے گا ایس ڈی ایم آفس جو ہے نا وہاں سے آپ کا بن جائے گا لیکن یاد رکھنا اس میں بھی جو ہے نا کچھ چیزیں ضرورت پڑتی ہے کچھ چیزوں کی جیسے ہو گئے آپ کے آدھار کارڈ پین کارڈ جنم پتری وغیرہ اور اپنے والدین کی جو ہے نا ڈیٹیل بھی اس میں چاہیے ہوتا ہے ہے نا جیسے آدھار کارڈ کی ماں والدین کے آدھار کارڈ تو ان کا ایک ایک ایک کاپی بھی لے لیجیئے گا ہارڈ کاپی اور جو ہے آریجنل آریجنل جو ہے وہ بھی لے لیجیئے گا لیکن یاد رکھیے گا اس کو جو ہے نا ہاں وہاں بج جب بنانے جائیں گے تو چھوڑنا نہیں ہے وہاں جہاں تک مائگریشن کی بات ہے مائگریشن آپ کا جو بنے گا وہ آپ کا بنے گا جہاں سے آپ نے اسکولنگ کمپلیٹ کی ہے ہے نا اسکول جہاں سے کمپلیٹ کی ہے وہیں سے ملے گا ہے نا وہاں پر بھی جو ہے کچھ چیزیں دستخط کرنے ہوتے ہیں ہیڈ سے جو ہے نا سائن کرانے ہوتے ہیں یہ سب چیزیں دھیان رکھنے ہیں اور جو بھی ڈاکیومنٹ جہاں آپ لے کے جائیں گے چاہے ایس ڈی ایم آفس ہو چاہے آپ کی اسکول ہو ہے نا دھیان رکھنا بیٹا وہاں جو ہے نا کوئی ڈاکیومنٹ گم نہ ہو جائے یا پھر رہ نہ جائے وہاں ہے نا بہت بڑے معاملے ہوتے ہیں ان سب چیزوں اور ہاں اور جو ہے نا یہ بھی دھیان رکھنا کہ جو ہے جب وہ نام لکھے تو نام میں اسپیلنگ کی غلطی نہ ہو آگے چل کے جو نا بہت بڑی غلطی اور بہت بڑے معاملے ہو جاتے ہیں یا پھر نام کوئی چینج کرانے میں بہت دقت ہو جاتی ہے بٹا ٹھیک ہے یہ سب سارے ساری چیزیں ہیں ان کا آپ کو دھیان رکھنا ہے

بیسکلی تو بیٹا دیکھو انہی کی ضرورت ہوتے ہیں انکم کمیونٹی اور جو ہے نا یہ انہی کی ضرورت ہاں مائگریشن انہی کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے بس باقی الگ چیزیں ہیں وہ بعد میں بھی آپ جمع کر سکتے ہو ٹھیک ہے کچھ چیزیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بعد میں اوف کرتا ہوں بیٹا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک